जोंनि समाजाव बिदिनो दङ जोंनि आब'मोन दङमोन मोसाग्राफोर दा बिसोरनिखौनो सोलोंनानै जों मोसायो बिदिनो सोलोंनो चान्स मोनो स्कुल फ्राव कलेज फ्राव जों फ्रेकथिस खालामनो चान्स मोनो जेरैहाय दावस्रि देलाय बागुरुमबा दाहाल थुंग्रि थुंग्रि सिबनाय बेफोरबादि जोंनि हारिनि जोंनि हारिमुनि मोसानायफोरखौ जोङाे मोसायो सोलोङाे स्कुल नि प्रिनचिपाल फ्रा मास्टार फ्रा जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय फोरोंनो थाखाय एसे मास्टार लेंहरनानै होयो बेफोरखौ फोरोंग्रा टिचार लेंहरनानै होयो जोंखौहाय जों सोलोंनो थाखाय जोंनि थाखाय बो इजि सिन जायो फोरोंब्ला फोरोंग्रा दंब्ला साबसिन जायो दा कालचार दान्स बेफोरखौनो सोलोङाे आरो माेसायाे बागुरुमबा दावस्रि देलाय बेफोरखौहाय जाें मोसायो थुंग्रि सिबनाय दाहाल थुंग्रि बेफोरखौहाय जों मोसायो स्कुल फ्राव प्रग्राम फ्राव मोसायो मानसिफोरनि इन्सटिटिउट फ्रावबो मोसाहैयो आरो मा होनो बिदिनो जोंनि बिनानावफोरखौबो बिदिनो फोरोङाे जाेंनि उन उन लाफायो बिसोरखौबो सोलोंनो थाखाय जाहाथे बिसोरबो हारिनि माबाखौ लाखिनाय बायदि आरो हारिनि बिदि कालसारेल दान्स फोरखौ हाय बिसोरबो रोंनाय बायदि जों बिसोरखौ फोरोङाे आरो